جی آ رہی ہے آواز آپ کو جی بتائیے جی جی جی جی جی بتائیے گڈ ایونگ گڈ ایوننگ

جی جی جی اوکے

جی جی جی بالکل بتائیے

اچھا آپ کا یہ مجھے کمبینیشن صحیح لگا ایکچولی اس میں کیا ہوتا ہے اس پروسیس میں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیشنٹ کس اسٹیج پہ ہے ہم میڈیکیشن بھی کرتے ہیں کییموترپی بھی کرتے ہیں ان کی سرجری ریڈیشن بھی ہوتا ہے اور ارگیٹیڈ تھیرپیز بھی ہیں ان کی کئی تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کامبینشنس میں آپ کی کوئی ایسی انجیکشنس یا آپ کییمیوتھریپی کے لیے کوئی اور بناتے ہیں آپ کو پروڈکٹس تو ٹھیک ہے میں آپ سے ملنا چاہوں گا آپ آ جائیے مجھے اپنے پروڈکٹس لے کر کے کسی وقت اور مجھے اپوائنٹمنٹ لے لیجیے میرے اسسٹینٹ سے اینڈ دین آپ آ کر کے میرے پاس اوکے اوکے تھینک یو